میرے پاس بجلی بائیس گھنٹے آتی ہے اور بجلی كی كٹوتی كی وجہ سے مختلف موسموں میں میری زندگی كئی انداز سے متأثر ہوتی ہے مثلاً گرمی كے موسم میں جب بجلی كی كٹوتی ہوتی ہے تو بہت زیادہ گرمی كا احساس ہوتا ہے اور اگر پانی كی ٹنكی میں پانی ختم ہو جائے تو پھر پانی كو یوز كرنا مشكل ہو جاتا ہے جب تک بجلی نہ آئے تب تک پانی كی ٹنكی بھری نہیں جا سكتی ہے اسی طرح سے ٹھنڈ كے موسم میں اگر بجلی چلی جاتی ہے تو ہیٹر بند ہو جاتا ہے جس كی وجہ سے ہمیں گرمی حاصل كرنا مشكل ہو جاتا ہے اور برسات كے موسم میں جب بجلی چلی جاتی ہے تو پكوڑی چھاننا بہت مشكل ہو جاتا ہے كیوںكہ میں جو ہے ہیٹر پہ ہی پكوڑیاں چھانتا ہوں چائے بناتا ہوں تو اس وجہ سے مختلف موسم میں مختلف پریشانیوں كا ہمیں سامنا كرنا پڑتا ہے لہٰذا سركار كو چاہیے كہ بجلی جو ہے چوبیس گھنٹے دے